साढ़ा लोकल टुरिस्ट एरिया ऐ जि'यां बाबा धनसर ऐ नौ देवियां शिवखोड़ी ऐ

मानसर ऐ इद्धर बी बड़ा टुरिस्ट आंदा घुम्मनऽ गी शिवखोड़ी मिनी अमरनाथ बोलदे न बड़ी अच्छी जगह ऐ शिवखोड़ी बी बड़ा टुरिस्ट आंदा ऐ ध्याड़ी दा दस्स ज्हार टुरिस्ट शिवखोड़ी जंदा ऐ कटरा टू शिवखोड़ी रोड़ बड़ा गंदा रोड़ ऐ के बड्डे बड्डे खड्ढे पेदे न ते गौरमेंट कोई एह्दे आह्ली बक्खी ध्यान निं देआ दी ऐ ते अस चाह्नें कि रोड़ अच्छा कम्पलीट बनी जा ते टुरिस्ट जादै बधै शिवखोड़ी तू उप्पर पैदल जाने गी घैंटा डेढ़ घैंटा लग्गी जंदा अंदर गुफा ऐ ते एह् शिवजी दी मूर्ति ऐ बड़ी अच्छी जगह ऐ अंदर पुजारी बैठे दे न ते एह् नौ सौ करोड़ देवी देवता न अंदर ते बड़ी प्हाड़ी एरिया ऐ बड़ी अच्छी जगह ऐ ते हून डवैलपमैंट गौरमेंट करा दी ऐ ते अस चाह्नें आं कि अच्छी डवैलपमैंट होऐ ते जादै तू जादै टुरिस्ट आवै

इ'यै चाह्नें आं कि जादै कोला जादै टुरिस्ट आवै बाबा धनसर होई गेआ नौ देवियां होइयां माता वैष्णो देवी ऐ माता वैष्णो देवी बी एह् श्राईन बोर्ड दे अंदर आंदा ऐ कटरा तूं चौदां किलोमीटर उप्पर दरबार पौंदा ऐ ते बाबा भैरो दौं किलोमीटर चौदां पंदरां किलोमीटर अप डाऊन पौंदा ऐ ते एह्बी बहुत अच्छी जगह ऐ माता वैष्णो देवी एह्दी पिंडी रूप च महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रैऽ रूप न माता दे श्राईन बोर्ड नै बड़ी अच्छी सुविधा बनाई दी अजकल शैड बी बने दे न जात्तरू आस्तै रुकने आस्तै जां बरसात दा मौसम होंदा बरसात होंदी ते ते रुकने दी कोई जगह निं होंदी जेह्ड़े बी होंदे न ओह् इत्थै बनाए दे न बड्डे बड्डे लम्बे शैड उत्थै विश्राम करी सकदे सत्त किलोमीटर अर्द्धकुंवारी ऐ अर्द्धकुंवारी ऐ उत्थूं सत्त किलोमीटर भवन ऐ टोटल चौदां चौदां किलोमीटर पौंदी ऐ अर्द्धकुंवारी बी इसी गर्भजून आक्खेआ जंदा ऐ माता नौ म्हीनै गर्भजून च रेही ही फिर बाबा भैरो इत्थूं मगर लग्गे हे ते फिर माता वैष्णो देवी जाइयै भवन च विराम होई ही उत्थै बाबा भैरो गी माता नै मारेआ हा ओह्दे बाद माता जी ने माता जी ने आखेआ कि भाई पैह्लें मेरे दर्शन करग ओह् बाद च बाबा भैरो दे दर्शन करग ते ओह्दी जेह्ड़ी जात्तरा सफल होग इस गल्ला जिन्ना बी टुरिस्ट औंदा ऐ माता वैष्णो देवी पैह्लें माता वैण्षो देवी दे दर्शन करदा ओह्दे बाद फिर बाबा भैरों दे दर्शन करदा ऐ अजकल कटरै तूं सांझीछत्त हेलीकॉप्टर सेवा बी उपलब्ध ऐ ऑनलाइन बुकिंग बी होंदी ऐ अगर डायरैक्ट कोई लैना चाहे तो बी होंदी ऐ जेह्ड़ा पैदल नेईं चली सकदा ओह् हेलीकॉप्टर दी सेवा बी लेई सकदे घोड़ा बगैरा बी ऐ पालकी बगैरा बी ऐ एह् सारियां सुविधां राह् च मिलदियां ते अगर जो बंदा पैदल जाना चाहे ओह् पैदल बी जाई सकदा चौदां किलोमीटर इक्क साईड दा पौंदा ऐ दौनें साईड दा पंजाह् छब्बी किलोमीटर पौंदा ऐ अस इ'यै चीज़ आखने आं ते जादै तों जादै जात्तरू होन ते दर्शन करन ते ते अस बी केई बार जन्नें आं दर्शन करने गी इत्थूं दा माता वैष्णो देवी दे दर्शन करने गी अस दौं त्रैऽ घैंटें गी चली जन्ने आं दो त्रैऽ घैंटें गी चली जन्ने आं ते घैंटे दौं घैंटें च बापस आई जन्ने आं